जेन्ना हांव कसलीय डिश करता तातूंत हांव म्हजे म्हजो सीक्रेट मसालो घालता जो हांव घरा कडेन तयार करता आनी तातूंत खंयच्याय मसाल्याच्या रेसपीक एक वेगळोच फ्लेवर येता आनी तो सगळ्यांक आवडटा हांव स्कुलान सुद्दां खुबश्यो अशो डिशीज करून हाडटा आनी म्हजा सगळ्या फ्रेन्ड्सांक त्यो डिशीज खूब आवडटा तांकां म्हजो मसालो हांवें हांवें कसो केला हाजी सदांच उत्सुक्ता आसता पुण हांव म्हजो हो सीक्रेट इन्ग्रीडीअन्ट कोणाकूच सांगना